यह बनारस कालेज हम लोग के यह नहीं रहते हैं लेकिन अब लोग कालेज मजे के दरे दरे हो गया है मन बच्चा लोग पढ़ते हैं कोई दिक्कत नहीं है बच्चा लोग पढ़ते हैं कालेज भी नीचे होगल है और पहले के अथवा में लड़का भागते हैं गोली डंडा खेलते हैं इससे करते हैं उससे करते हैं लेकिन अब लह सुवधा नहीं है अब लड़का लोग लड़की लोग आपन भी जाते हैं पढ़ने तर तरह स्कूल हो गया है मास्टर लोग भी अच्छे अच्छे किचन है आ जो मतलब कीचड़ अपन जो मतलब ध्यान देते हैं बच्चा लोग के पढ़ाने से वे खुश रहते हैं बच्चा लोग के नाचते हैं गाते हैं छब्बीस जनवरी के भी आता है तो नाचते हैं गाते हैं बच्चा लोग आपन लोग बाजी बजा बजाते हैं करते हैं बच्चा लोग के पढ़ाते हैं बच्चा लोग जाते हैं अच्छा से पढ़ते हैं घर पर भी पढ़ते हैं हिंदी अंग्रेजी कुल पढ़ते हैं और यह बच्चा लोग के स्कूल बहुत बढ़िया है हमरे अगल बगल में बनारसी भी स्कूल है हर एक स्कूल है सरकारी भी स्कूल है वह में अच्छा ही पढ़ाई होते हैं बच्चा लोग जोन आगनवाड़ी में भी जाते हैं छोटा छोटा बच्चा दो दो तीन तीन साल का वह भी जाते हैं अगनवाड़ी में और पाँच साल के ऊपर हो जाते हैं तो वे प्राइबेट में जाते हैं प्राइमरी में जाते हैं वे भी अच्छा पढ़ते हैं घर पर बुलाए तो कौआ खरहा ईडी सिडी कुल बताते हैं हम लोग आपन बच्चों से पूछेगा शाम को तो बच्चा लोग बताते हैं कि आज पढ़ाई पढ़ने हम लोग हम बाहर कीचड़ हमार मास्टर लोग हम लोग के पढ़ाते हैं और सब बच्चा लोग आपन पढ़ने जाते हैं वे सुबह आपन लोग उठेगा नहाएगा खाएगा उस्कूल का तैयारी मम्मी हमें टिफ्फिन लगा दो मम्मी हमें हई दे दो मम्मी हमें हउ दे दो हम पढ़ने के निकल जाते हैं लोग बच्चा लोग उसको उससे बहुत प्यार आप करते हैं अब कोई दिक्कत नहीं है अब बच्चा लोग सब पढ़ते हैं जाते हैं स्कूल यहाँ यहाँ का बहुत बढ़िया चलते हैं और सब स्कूल में भी अच्छा होते हैं कोई में जैसे कि कोई नहीं रहते हैं कोई झगड़ा होगड़ा नहीं करते हैं सब अच्छा अच्छा से पढ़ाई होता है